पढ़ाई त मूंखे ॾाढी करणी हुई पर चितौड़ खां असां जूनागढ़ लॾे आयासीं त उते छहमासि जी परीक्षा न ॾिनी त हिन हिसाब सां पोइ मूंखे न पिया विहारिनि पोइ सत ई पढ़ी आयमि पोइ वरी मां गुजराती सिखियमि बि पर सालु मुंहिंजो वेस्ट पियो वञे त पोइ अहिड़े हिसाब सां मूंखे दाख़िलो वरी लेट मिलियो त हिन हिसाब सां मां अॻिते न पढ़ी सघियमि तॾहिं मां सत पढ़ियलु आहियां